हमर गाँव खरड़ख अइमे एगो एहेन मन्दिर छै जे बहुते विख्यात छै नामी छै जेना भऽ गेल बाबा बिदेश्वर नाथ मन्दिर ई मन्दिर बहुते विख्यात छै जगह जगहसँ श्रद्धालु सब अइमे अबय छथिन अपन मने मन्दिरमे अपन घुमय फिरय लए मन्दिरमे पूजा पाठ करय लए बहुते दूर दूर सँ आदमी सबके अबय छै अइ ठिमा मन्दिर ई मन्दिर भोलाबाबाके नाम सँ विख्यात छै हुनका बिदेश्वर बाबाके नामसँ विख्यात करल गेल छै ई मन्दिर बहुते पहिले पुराना छै जे अइ ठिमा बहुतेक बहुतेक ई मन्दिर पुराना छै अइमे आदमी सब आबय छथिन श्रद्धालु सब अपन पूजा पाठ करय लए अइ ठिमा बहुते जेना कि विवाह भऽ सकय छै होइ छै एतऽ मुण्डन होइ छै और बहुते चीज सब भऽ रहल छै कोइ अहाँके आबय अछि तऽ सओखसँ पूजा करबय लए आबय अछि गाड़ी ताड़ी खरीदे अछि तै लए पूजा अइ लऽके हमर ई मन्दिरके लअके हमर गाँव बहुत विख्यात अछि जे हमर गाँवके नाम भऽ रहल छै जगह जगह पर हमर गाँवके नाम भऽ रहल छै अइ मन्दिरोके नाम होइ छै जे बहुते जगह जगह सँ आदमी सब आबय छथिन घुमय लए अइठमा मन्दिरके मन्दिरके दर्शन करय लए मन्दिर प्राङ्गणमे अबय लए ई मन्दिर बहुते दूर दूर तक फैलल छै ई मन्दिरमे बहुते आदमी सब आबय छथिन अपन सहयोग राशियो दै लै ई मन्दिरमे जगह जगह बेर बेर अइ मन्दिरमे शिवरात्रिपर अइ मन्दिरमे उत्सव मनायल जाइ छै बहुते भारी उत्सव मनायल जाइ छै आओर अइ मन्दिरमे दूर सँ जल आनिके आदमी सब ओइमे जलाभिषेक करय छै भोला बाबाके अपन जल अर्पण करय छै आओर ई ई जे मन्दिर छै से बहुते दिन तक बहुते दिन तक ध्यान नहि देल गेल छै देल गेल छलै अइ मन्दिरपर ओइके बाद जखन बाबाके कृपा असीम कृपा भेलनि तऽ हुनकर अइ मन्दिरपर सहयोग करऽ लगलखिन आदमी सब तऽ ई मन्दिर बहुते दूर तक फैलले हन एखन तक आओर जे ई मन्दिरमे पुजगिरी भक्त लोक सब बेसी सँ बेसी आबय छै हरेक सोमवार रविवारके आदमी सब आबय छथिन पूजा करय लए जे सोमवारके तऽ अते भीड़ रहय छै जे आदमी सबके जल्दी जल अभिषेक नहि करऽ पड़य छै साँझ पड़ि जाइ छै जलाभिषेक करैत करैत जे मॉर्निंगमे आबय छै से साँझ तक रहऽ पड़य छन्हि हुनका सबके जल अभिषेक करय लए आओर ई मन्दिर बहुते पुराना छै जे कि हमर बाबे सब अइ मन्दिरमे काज कयने छलखिन तखनेसँ ई मन्दिर बनि बन बनय छलै तखनेसँ एखन तक ई मन्दिर बनि रहल छै कम्प्लीट नहि भेल छै मन्दिर लेकिन मन्दिरके एखनो अते सुन्दरता छै जे आदमी सब अइमे आबय छथिन अपन सहयोग दै छथिन आर ई मन्दिरके बड़ नीक बनेने छथिन मन्दिर तऽ एखन कहल जाइ तऽ मन्दिर बड़ नीक छै से आदमी सब आबिके ओइमे अपन मन्दिरके कैम्पसो बहुते बड़का छै जइमे आदमी सब आबय छै विवाह करय छै आओर अपन मुण्डन करय छथिन विवाह करय छै मुण्डन करय छै आओर गाड़ी ताड़ीके पूजा करय छै ई मधुबनी जिलाके पहिल एहन मन्दिर छै जे बहुते विख्यात छै अइके बादो मन्दिर सब छै जे ओते विख्यात नहि छै लेकिन ओहो विख्यात छै लेकिन मधुबनी जिलाके ई जे मन्दिर छथिन तइमे बहुते दूर दूर से लोक सब आबै छथिन अइमे पूजा पाठ करय लए अपन जे सहयोग छै शादी विवाह करय लए मुण्डन करय लए बहुते दूर दूर सँ आदमी सब आबय छथिन अइमे अपन सहयोग दै छथिन आओर अपन घर परिवारके मुण्डन करय छथिन विवाह जिनका करबाके छै ओ विवाह होइ छै बहुते दूर दूर सँ आदमी सब आबिके अइमे